मिगी मतलब सारें कोला जादै पसंद ऐ घुम्मना ते इक्क बारी मतलब केह् होआ कि असेंगी पत्तनीटाप बी शैल लगदा ते अस उत्थै बी जाई सकने आं अंबरसर होइया जियां ग्हार बावा जित्तो होइया ओह्बी बड़ी शैल जगह माता वैष्णो देवी होइया ते मतलब कि अस जन्ने ते गेई इक्क बारी अपने घरें आह्ले कन्नै गेई ते उनें मिगी पालियै बड्डे कीते दा हा ते में उंदे कन्नै गेई ही ते हरिद्वार गेई ही इक्क बारी ते उत्थै अस घुम्में ते शैल चक्कर लाए ते दो दिन रेह् अस ते मतलब कि दो दिन रेह् अस भी ते भी उत्थां जंदे जंदे मतलब कि शैल घुम्में ते तिन चार दिन रेह् उत्थै ते फ्ही उत्थां उठी आए घर भी अस इक्क बारी ठंडा ल्हाका अस पुज्जी गे जाइयै पत्तनीटाप उत्थै बी बड़ी स्हेई जगह बर्फ पौंदी उत्थै किन्ना मज़ा दिक्खने दा ते इक्क बारी भी अस मतलब कीि बावा धनसर होइया उत्थै बी शैल जगह सियाढ़ बाबा होइया उत्थै बी जगह शैल मतलब कि ते मिगी बड़ा स्हेई लगदा ते में उत्थै जाना ते में जाना चाह्न्नीं आं ते मतलब कि शैल जित्थै शैल जगह होऐ उत्थै जाने गी बी मन करदा ते में मतलब अपनी चाची कन्नै बी जाई सकनी चाचें कन्नै मतलब रिश्तेदार जियां चाचियां होइयां बूआं होइयां ते जाना चाह्नीं आं ते चक्कर मतलब कि ऐहीं बी पत्तनीटाप दा लाना मतलब कि जाह्गे चलो सैर करने गी जंदे ते मतलब कि अपने घरै आह्लें कन्नै बी ब्याह् होइया ते भी घरै आह्लें कन्नै गै जाना होर कोह्दे कन्नै जाना ते अपने घरै आह्ले कन्नै ते मिगी बड़ा शैल लगदा घुम्मना में जाई सकनी आं ते में इनेंगी आक्खेआ कि चलो मड़ो घुम्मनै गी जन्ने आं अस ते एह् आक्खन लगे कि चलो जाह्गे में आक्खेआ उत्थै जाना मतलब पत्तनीटाप जाना असें ते शैल जगह इत्थै ऐहें ठीक ऐ जाह्गे भी गर्मियां आइयां अस गेदे हे अस शैल घुमी घामियै आए मचैल माता होइया ते अस मचैल गेदे हे ते मचैल मती शैल जगह मतलब जंदे बी शैल इन्ना बड़ा मज़ा लैता ते भी शैल संगें कन्नै गे औंदे बी शैल मज़ा लैता आपूं चें घर आह्नियै कोई थकान कोई किश निं ते बड़ा मज़ा लैता मतलब कि मचैल जाने दा ते इन्नी सोह्नी जगह ते घरै आह्ले बी गेदे हे ते भैनां गेदियां हियां ते भ्राऽ गेदे हे चलो दीदियां जीजे घरै आह्ले सारी फेमिली ही ते सारे घुम्मनै गी गेदे हे अस

ते चलो जियां मतलब कि गड्डियें गड्डियै चली जाने जादा मतलब कि पैदल शैल लगदा जाना ते ट्रेनां इंया अस हरिद्वार गे हे मतलब कि ट्रेनां गे हे ते दौ दिन सफर कीता हा ते त्रीए दिन अस पुज्जे हे उत्थै जाइयै शैल चलो शैल जगह होऐ मन करदा जाने गी ते